हम हमरा कनि एक कठ्ठा करीबन बागो यए कलम गाछी जकरा कहै छियै जाहिमे बाँसो कनि लगेने छियै आम लगेने छियै आमके समयमे आम होइ छै आओर खायवला जे रहै छै से खाइ छै छोड़ा कऽ अँचारो हमसभ बना लैत छियै जे कखनहु काल दालि भात चोखा बनल तऽ अँचारो निकालि कऽ खाए लेलहुँ कटहरो लगबै छियै कटहरके समयमे कटहरके सब्जी खयलहुँ या व्यापारीसभ आबि गेल ओकरा जे छै अपन गाछेके दाम ओसभ लगाए देलक गाछके दाम लगा देलक तऽ गाछके पूरा दाम लगयलक तऽ गाछके दाम लेलहुँ लए लेलहुँ पैसा गाछके जतेक फल भेल ओ अपन देखरेख कयलक करयके बादमे ओ अपन तोड़ि कऽ लए गेल ओकरा समझमे आयल तऽ एगो दूगो हमरा सभकेँ दए देलक ओ अपन लए जाइए बेचैए बेच करि कऽ अपन पैसा अदा कए लैए एनाहिए आमके समयमे आम भेल तऽ गाछेके एम्हर दाम लगा दै छै जे भाय ई गाछ अहाँ हमरा दए दिअ कतेकमे देब ओ अपन देखेरख कयलक आम पकयके समयमे या अँचारे समयमे आम पूरा तोड़ि लेलक गाछ हमरा वापस कए देलक गाछ वापस कए देलक आम अपन लए गेल हमहूँसभ अपन एक आधटा आमके गाछ राखि लेलहुँ जतेक आम हमरा सभकेँ खेनाइ रहैए अँचार बनेनाइ रहैए ओतेक आमके गाछमे मुम्बइ लगबै छियै मुम्बइ कनि हमरासभकेँ कम होइ छै मालदह किशन भोग कलकतिआ कलकतिआ आमके कनि हमरासभकेँ ज्यादा चला चलती छै ओकर अँचार कनि स्वादिष्ट होइ छै ओहिना जे छै कलमी आम भए जाइ छै बिज्जू भए जाइ छै ई हमर आओर कनि मनि जे छै गार्डेननुमा रखने छी तऽ ओहिमे जे छै भगवान भगवतीसभके आगू फूल उल चढ़ेनाइ रहै छै तऽ किनारे किनारे फूल लगाए लेलहुँ ओहिमे कनि लहसुनो एक एक दू धूर लहसुनो कए लेलहुँ एक दू धूर प्याजो कए लेलहुँ कनि कोबिओ कए लेलहुँ भिंडीके समयमे भिंडी लगाए दै छियै बैगनके समयमे बैगन लगाए देलहुँ आओर की नाम छै सीमके समयमे सीम लगाए देलहुँ अनारोके गाछ रहै छै तुलसिओ जी रहै छै हुनकर कनि तुलसी चौरा बीचमे लगाए दै छियै तुलसीजीके पूजा करय पड़ै छै आङनके तुलसीजी होइ छथि सुनैत छथि ओहिसँ कनि घरके खुशहाली रहै छै फूल पत्ती जे छै गुलाब यए गुलाब बारहो मासा रहै छै ओकरा किनारे किनारे लगा देलहुँ तीन चारि जगह गेन्दा अड़हुल गुड़हेल बेला इएहसभ फूल भेल आओर लीचीके हमरासभकेँ लीची एम्हर होइ नहि यए लीची कनि दूरमे होइ छै बलुआहा जमीनमे होइत छै इएह लेल लीचीके हमरासभकेँ कनिक कम होइए अमरूदके गाछ आङनमे रहै छै ओ फड़ैत छै तऽ ओकरा जे छै बेचल नहि जाइ छै अगले बगलवला अपन माङ्गलक तऽ ओ तोड़ि कऽ खाए लेलक ओ तोड़ि कऽ खाए लेलक केरा जे छै ओहो हमसभ गाछिएमे लगयलहुँ केराके समयमे केरा खयलहुँ आओर छठि पाबनि सभमे भेल तऽ ओकरा जे छै केराके घौरे उठा कऽ चढ़ा देलहुँ या कोइ माङ्गयवला आयल ओकरा दए देलहुँ टाब नेबो टाबो नेबो एकटा गाछ होइ छै एहिमे टाब नेबो अच्छा होइ छै आओर छठिमे ओहो प्रसादके नुमामे चढ़ै छै चढ़लै ओ ओकरो उएह कऽ लै छियै हमसभ हल्दिओके उपजा भेल तऽ आङनेमे ओ सभ गार्डनेमे ओ भए गेल छोट मोट सब्जी साग जे छै पालकके साग मेथीके साग चोरैया साग ई सागोसभ हमसभ उएह गार्डनमे उपजा लै छियै उपजाबयके बादमे अपन ओ साग सब्जीसँ कनि जखन खरीदय नहि पड़ै छै नहि कतहु जाय अपना चल भाय उएहमे सँ कनि सागे तोड़ि लै या कोबी भेल कोबिए तोड़ि लेलहुँ आलू जे छै लगा देलहुँ तऽ आलूओ हमसभ ओ उखाड़लहुँ उखाड़यके बादमे ओहो आलू हमरासभके दू चारि महीना चलि जाइए ओहो आलूओ खा लै छियै प्याजो हमरासभके जे छै चलि जाइए एक दू महीना लहसुनो चलि जाइए कोबी जे बचि गेल ओकरा जे छै सुखौँती बनाए लेलहुँ सुखौँती जे वैशाख सभमे अहाँके ओहि सूखा सुखौँतीके कोबीके खायमे बड़ नीक लागै छै इएह लेल ओकरा ओहिमे राइ लगा राखि लेलहुँ कदीमा चाड़पर भए जाइ छै गार्डनेसँ भए गेल सजमनि ओहो चाड़पर भए जाइ छै सजमनिओ अपन खेलहुँ आओर जे सजमनि कोइ माङ्गय लेल आयल ओकरा दए देलहुँ नहि जकरा ढल रहै छै ओ अपन बेचो देलक दू रुपैआ कममे कदीमोके कतेक खायत भाङ्गलक दस किलोके कदीमा यए एक किलो घरमे राखि लेलक नओ किलो अपन बेचि देलक दू रुपैआ कमे दू रुपैआ ज्यादे कए कऽ अपन बेचि देलक ओ पैसा जे छै हुनकासभके आबि जाइ छै उएह पैसासँ हमसभ खाद फास्फेट जे कीड़ा उड़ा नहि लगै हर दवाइ दारू ओकर सब्जीसभके लए लै छियै लए करि कऽ ओकरा रखने रहलहुँ समय समयपर ओ सभ देलहुँ जेनाकि छाओर भेलै छाओर मारि दै छियै जे कीड़ा नहि लागय आओर की नाम छै अहाँकेँ दवाइ दए देलहुँ यूरिया खाद देलहुँ डी ए पी खाद देलहुँ जतेक ओहिमे हमसभ लागत लगबै छियै ओतेक लागतमे ओ हमरा ओतेक पैसा हमरा दए दैए आरामसँ सब्जिओ खाइ छियै कतहुँ हमरासभके बौआए नहि पड़ैए इएहसभ बात यए कृषि जतेक ध्यान देबै अहाँ एहि सभपर ओतेक अहाँकेँ फायदा हएत गाछ पुरान भए गेल तऽ ओकरा जे छै सूखि गेल तऽ ओकरा हटाए दियौ फेर ओकरा जे छै थाला काटियौ बहुत गहीँर तीन फीट नीचाँ गड्ढा कोरि कऽ हटैयौ माटिकेँ फेर हर जगहसँ माटि उठा उठा कऽ गड्ढामे आनि कऽ डालियौ फेर नर्सरीसँ गाछ कीनि कऽ आमके आनियौ तब ओहिमे लगैयौ ओकरा फेर बाँसके टोकरी जेना बनत ओ टोकरी जेना बना करि कऽ ओकरा चारू तरफसँ घेर दै छियै शाम सवेरे पानि देलहुँ बरसातके समय आबि गेल पानि ओकरा मिलैत रहल तखन हमसभ पानि देनाइ बन्द कए दै छियै फेर ओकरा जड़िकेँ कनि कनि खोदि देलहुँ कोरिआ देलहुँ जे हवा लागल गाछ कनि चतरल बढ़ल जब गाछ कुछ पैघ भए जाइ छै तऽ ओ बाँसके फरकी जे लगेने रहै छियै ओ हटाए दै छियै गाछ पैघ भए गेल ओकरा जड़िमे चूना लगाए देलियै चारू तरफसँ तीन फिट तक चूना लगा देलियै जे ओकरा कीड़ा मकोड़ा ओकरा जड़िकेँ नुकसान नहि करय आओर जब गोबर कनि दए देलहुँ किछु दए देलहुँ गाछ नया गाछ रहै छै भागल गेल फेर आम ओहिमे फड़ल आम फड़ल तऽ भाय चलू ओहि गाछमेके आम खाइ छलियै चल एहि बार एकर खाए कऽ देखै छियै खेलहुँ ज्यादा भए गेल बेचि देलहुँ अँचारे बनाए लेलहुँ या अगल बगलवला गेल दू चारि टा दए देलियै चल भाय सभकोइ मिल बाँटि करि कऽ खो कोनो दिक्कत नहि अइ सऽ गाछ सभकेँ नोकसान नहि होइ छै आओरसभ एक दोसरके गाछी अगर हमरामे कोइ तोड़ैत छै तऽ ओ मना कए देलक यौ ओकरामे किएक तोड़ैत छियै अहाँ ओकरामे नहि तोड़ियौ नहि छै हमरा कहि कऽ गेल हेँ या फोन घुमाए देलक हमरा फोन घुमा देलक बात करा तऽ बात करेलक भैया तोँ कियएक तोड़ै छिही तऽ भैया एगो खायके मन भेलै खायके मन भेलै तऽ तोँ हमरा एक बार पूछि लैतिही तोरा एक बार मना कयलकौ तऽ ओकरा तोँ कहितिही रहए जे कि भैया एगो खायके मन भेलै हेँ एहि हालि तोड़ि लै छियै ई बात एकटा अलग भए जाइ छै आ चोराए कऽ तोड़नाइ एखन तऽ अहाँ एकटा तोड़ि लेलहुँ चोड़ाए करि कऽ बादमे जे छै राइतमे साँझमे या कखनहुँ नहि देखबै पूरा गाछे अहाँ शुद्ध कए दै छियै ओहिमे जे छै हमरासभके नोकसान होइ छै आपसमे विवाद भए जाइ छै इएहसभ बात छै कटहरके समयमे कटहर ऊँच रहै छै ओहिपर कोइ चढ़ल नहि कोय चढ़ल नहि तऽ ओकर फसल जे छै हमरासभके अत्तेक यूज रहैत नहि यए हमसभ जे छै बेचिए देलहुँ कटहरकेँ हमसभ कटहर बेचि दै छियै कटहरके गाछ बेचि देलहुँ ओहिमे जे भेल ओ लए लेलक गाछ हमरासभकेँ हैंड ओवर कए देलक साग सब्जी तऽ जनबे करै छियै कोबीके समयमे कोबी भए जाइ छै भिंडी भए जाइ छै गाजर भए जाइ छै सीम भए जाइ छै ईसभ लगेलहुँ तऽ ओतबहि खाए पाबै छियै जतेक होइ छै बाँकी कोइ अगल बगलमे माङ्गय लेल आयल तऽ ओकरा दए देलहुँ नहि जे अड़ोसी पड़ोसी भेल ओकरासभके दऽ देलहुँ ले भैया खो सभकोय मिलि बाँटि कऽ खो आ सभकोय देखरेख कर जब समय ऑफ भऽ जाइ छै तऽ ओकरा हटा दैत छियै हटबयके बादमे ओ हटत ओकरा बादमे फेर सजमनिके तैआरी करय लागै छियै किछु दिन खेत पड़ता रहि जाइ छै ओकरा बादमे फेर आरामसँ सजमनिके खेती कयलहुँ सजमनि भेल सजमनिके समयमे सजमनि भए जाइ छै भिंडीके समयमे भिंडी भए जाइ छै आओर अहाँकेँ हर फसल धीरे धीरे कए करि कऽ कोबी भए गेल सजमनि भए गेल कदीमा भए गेल इएहसभ करैला भए गेल करैलोके लत्ती लगेलहुँ ओहोमे बड़ सेवा करय पड़ै छै लेकिन ईसभ जे छै अपना गार्डनेमे राखै छी बाहर नहि रखलहुँ आओर गार्डनमे घूमै भरि कऽ ओतेक जगह रखलहुँ जे सवेरे वाकिंग कए सकी आओर किछु घरमे खेलैओ कूदय लेल बच्चासभ बाहर किएक जायत इएह गार्डनेमे अपन रहि जाइए गार्डनेमे अपन खाइए